تو جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میں ناشتے میں پرانٹھا یا بریڈ کھانا پسند کرتی ہوں تو میں جب بریڈ بناتی ہوں بریڈ بنانا بہت ایزی ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ دو بریڈ لے لیجیے اور آپ تھوڑا سا ٹکی ٹائپ بنا سکتے ہیں تو بنا لیجیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے ورنہ تو آپ سمپل سادہ والا بھی بنا سکتے ہیں میں کیا کرتی ہوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بھرتے کا تو میں بھرتا پہلے بھرتا بنا لیتی ہوں آلو کا پھر بھرتا بنانے کے بعد اسے تھوڑا سا فرائی کر لیتی ہوں فرائی کر کر اسے بریڈ کے بیچ بیچو بیچ رکھ دیتی ہوں اس کو اندر پھر کھیرا پیاز ٹماٹر اور آپ جیسے اور بھی چیز پسند کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کہ میونیز سوس اور جو بھی مطلب چاہتے ہیں تو میں اس میں صرف زیادہ تر میونیز تو استعمال نہیں کرتی میں سوس کا استعمال کرتی ہوں پھر سوس لگا کر اور اس کو تھوڑا سا سینک کر توے پر پھر اس کو انجوائے کرتی ہوں